हैलो मैडम मैडम मैडम मैडम मैडम हैलो मैडम हैलो मैडम मैडम मैडम कतऽ जेबै कतऽ जेबै मैडम कतऽ जेबै अहाँ मैडम हम समान लए लै छी हम समान लए लै छी कएटा कएटा समान यऽ अहाँकेॅं मैडम एहिठामसँ कम सँ कम ई फ्लाइओवर क्रॉस करऽ परतै ओकरबाद निचा कम सँ कम एक किलोमीटर चलय परतै पैदल तऽ कम सँ कम अहाँके मैडम सात सए टका भए जायत मैडम अहाँकेॅं सबसँ जायज रेट लए छी अहाँ कतौ भी कोनो भी कुलीवलासँ पुछि लेबै हे देखियौ हमर बैग जेनुइन कुली छियै हमर सरकारी मोहर लागल छै रजिस्टर हम कुली छियै आ सरकार रेट फिक्स केने छै ओहिसँ जादा हम नहि लै छियै सात सए टका मैडम जायज छै देखियौ ने अहाँके तीनटा बैग यऽ कत्ते भारी भारी बैग छै कपार पर राखबै फेर जीना चढ़ऽ परतै फेर जीनासँ ऊतरै परतै नीचाँ ओकरबाद अहाँके टेम्पू स्टैण्ड पर लए जाय परत ताहिमे मेहनत लागै छै ने मैडम अच्छा मैडम कत्ते देबै कत्ते देबै अहाँ कत्ते देबै अच्छा पचास टका कम दए देबै साढ़े छओ सए टका दए देब मैडम साढ़े चारि सए टका तऽ कतौ नहि देखियौ ने साढ़े छओ सए टका सात सए मे पचास टका कम कए देलु एहिठामसँ एक किलोमीटर छै जाम छै तीनटा बैग यऽ अहाँके पूरा कपार पर राखु फेर अहाँके टेम्पू स्टैण्ड तक लए जायब तऽ आ दूटा फ्लाइओवर आबै छै एकटा फ्लाइओवर क्रॉस करऽ परतै फेर रोड क्रॉस करऽ परतै टेम्पू स्टैण्ड पर जाय के लिए ओहिके लिए कनिटा समय खर्च हेतै आओर अहाँके बैगो भारी छै तऽ साथ मैडम चलु पचास टका कम दए देब छओ सए टका लए लेब छओ सए टका मे कए लिअ छओ सए टका मैडम तीन सए टका नहि एक किलोमीटर छओ सए टका सात सए सँ अहाँ छओ सए पर आबि गेलियै चारि सए सँ अहाँ तीन सए पर आबि गेलियै मैडम छओ सौ टका दए देबै छह सौ टका मे हम सही सलामत अहाँके टेम्पू स्टैण्ड पर पहुँचा देब मैडम एना नहि करियौ देखियौ मैडम दोसर कुली लेबै तऽ जादा रेट लेत अहाँसँ ओ देखियौ हमर बैच लागल छै बैच बिल्ला नम्बर छै रजिस्टर्ड कुली छी अहाँके सब समान के साथ सही समय पर सही जगह सामान पहुँचा देब दोसर कुली के कोनो भरोसा नहि रहै छै सामान लए कऽ भाइगो सकैया मैडम छओ सए टका दए देबै छओ सए टका मैडम हमर देखियौ रजिस्टर्ड नम्बर छै ने रेजिस्टर्ड नम्बर अहाँ नोट कए लियऽ अहाँ चाहे त कुली डिपार्टमेन्ट मे जाके अहाँ पूछि सकै छियै हमर पूरा डिटेल बता देत हमर ओहिपर एड्रेस तेड्रेस सब घर तक पहुँचा देत अगर कोनो अगर अहाँ हम सामान लए कऽ भागब तऽ अहाँकेॅं की मैडम अखन अहाँ साढ़ेचारि सए कहलियै आब अहुँ रेट गिरा देलियै चारि सए मैडम छओ सए चलु नहि अहाँके नहि हमर पाँच सए टका फिक्स करू अच्छा ठीक छै मैडम साढ़ेचारि सए टका मे फिक्स करू ठीक छै